अइसँ पहिने हम इसकूलमे मैट्रिक हम पास कयने जरूर छी बुझलियै कि मगर आर्टसँ हम पास कयने छियै साइंससँ नहि तऽ मैट्रिके पास कए कऽ हम कॉलेज नहि गेलियै कॉलेजमे नहि एडमिशन भेल स्थिति खराब रहै तै दुआरे हम मैट्रिक अहाँके पास कयने छी कॉलेज नहि गेल रही ओइ टाइममे अऽ मैट्रिके तक रहि गेलहुँ आओर विज्ञानिक जे साइंस पढ़य छै ओ विज्ञानिकके विषयमे कहि सकैय बुझि सकैय हम आर्ट रखने छलहुँ तै दुआरे विज्ञानिक विषयमे विज्ञान हँ विज्ञान जरूर पढ़य छलहुँ किछु किछु जरूर नौलेज होइ छलै लेकिन हम तऽ आर्टके विषयमे पढ़य छलहुँ आर्ट रखने छलहुँ आओर इएह सभ पढ़िकऽ मैट्रिक कहुना पास कयने छलहुँ मैट्रिक पास कयलहुँ तकर बाद अऽ परिस्थिति घरके खराब रहै तै दुआरे कॉलेजमे एडमिशन नहि कए सकलहुँ अऽ गाँवे घरमे रहि गेलहुँ थोड़े दिन गाँव घरमे रहलहुँ बादमे बाहर चलि गेलहुँ बाहरसँ एखन गाँवेमे रहै छी एखन दस सालसँ गाँवेमे छी गाँवेमे खेती बाड़ी करै छी अहिना रहि रहल छी